काणकोण तालुक्यांत मनरिजवणेचें आनी मनरिजवणेचे पर्याय जे आसात तें खास करून खेळा सुविधां खातीर करवें हांगा मैदान आसा दुसरें म्हळ्यार आगोंद हांगा मैदान आसा ह्या मैदानाचेर वर्सभरा प्रमाण वेगवेगळे खेळ खेळ्ळे वतात तातूंत क्रिकेट फुटबाॅल लंगडी कबड्डी अश्या खेळाचो आस्पाव येता आनी हे खेळ सगले लोक व्हडा उमेदीन पळयतात त्याच बरबर संस्कृतीक कार्यावळी खातीर काणकोणा लोकोत्सव हो आमोणें ह्या गांवांत जाता आनी त्या लोक उत्सवा वेळार वेगवेगळे औशधी वनस्पती सांस्कृतीक कार्यक्रम खेळा विशयी वेगवेगळे खेळ हे सगळें खेळले वता हातूंतल्यान काणकोणा मदे लोकोत्सव हो एक लोक केंद्रीत प्रयोग आसा ताजे बगर आमकां खोतिगांव अभयारण्य ह्या जाग्यार फिश एक्वेरियम वेगवेगळीं फुलपाखरू आसा हांचो पद्दती पळोवपाक मेळटा त्याच बरोबर व्हड प्रमाणांत वेगवेगळ्या पध्दतीचीं झाडां हीं पळोवपाक मेळटा ताजे बरोबर जनावरांचे हाडांचे सापळे हीं दवरलेलीं आसात तेंयी आमकां पळोवपाक मेळटात दुसरें म्हळ्यार नवीन जाल्ले चापोली डेमाचें लगर नगरवन ह्या जाग्यार खूब सुंदर अशी बाग आसा त्या बागेंत वेगवेगळ्या प्रकारचीं झाडां आसा आनी भुरग्यांक व्हड मनशांक खेळपाक किंवां त्या जाग्यार फिरपाक मुख्य प्रमाणान ही सोय त्याची जाता